یوگا ایک ایسی ہمہ جہتی جسمانی ذہنی اور روحانی مشق ہے جو ہر انسان کو اس کی ضرورت عمر اور حالات کے مطابق فائدہ پہنچا سکتی ہے یوگا کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ یہ لچک دار فلیکسیبل ہے اور ہر فرد اسے اپنی صلاحیت کے مطابق اختیار کر سکتا ہے بچوں کے لیے یوگا بچوں کی جسمانی نشو اور نما توجہ مرکوز کرنے اور جذباتی توازن قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے اسکولوں میں یوگا کی مشق سے بچوں میں ڈسپلین خود اعتمادی اور ذہنی سکون آتا ہے